हरेक धरम हरेक जातिके हरेक धरम होइ छै कि से मुसलिमके अलग धरम छै हिन्दूके अलग धरम छै तऽ हमरासभमे देखिऔ मेला आबै छै दशहरा तऽ दशहरा मेला आबै छै तऽ ओहिमे हमे सभकेँ एक दिन कलश स्थापन पड़ल सतमीके कलश स्थापन पड़ल तऽ सतमीसे हमसभ सती भगवानके पूजा पाठ कएलहुँ दुरगाजीके पूजा डेली पूजा पाठ अपन बिना लहसुन पिआजके सब पूजा पाठ करैत रहलहुँ तकर बाद सतमीमे के तब सतमीसे शुरू कएलहुँ पूजा पाठ करैके लिए अँ सतमीके कलश स्थापन पड़ैए तबके ओहिदिन हमसभ सतमीके बेल नोतन भेल अष्टमीके हमसभकेँ बेल नोतनसे बेल टुटिके आएल तब नौमीके हमसभ खोँइछा ओँइछा भरलहुँ खूब धूमधाम मेलाके तकर बाद एगो छठि पाबनि हमरोसभकेँ बड़का हइ तब छठि छठि पाबनिमे हमरासभकेँ एकदिन पहिले हमसभ गेलहुँ छठि पाबनिमे हमसभ गेलहुँ नहाइ सोनाइले गङ्गाजी से नहा सोनाकऽ अएलहुँ तकर बाद भेल हमरासभमे गङ्गाजीसे नहाके अएलहुँ तब हमराके तब ओ भेल खरनाके दिना ओ भेल खरनाके भेल कि खीर सोहारी बनल तब खरना भेल तब सँझुका अरघके दिनामे सभके पाबनिमे सँझुका अरघ दिन टिकुड़ी पिरुकिआसब बनल अपन पाबनि भेल तब शुरू भेल सँझुका अरघ पाबनि भेल भिनसरका अरघ दिनका भेल ओ डुबितो सूर्जके देखलहुँ उगितो सूर्जके देखलहुँ दोनो पाबनि भेल हमरासभकेँ बड़का नियम हइ पाबनिके तकर बाद हमसभ के कएलहुँ तऽ पाबनि तऽ पाबनि कएलहुँ तेना होली आएल होलिओके हमरासभकेँ होलिओके भेल एक दिन सम्मत जड़ल दोसरा दिन होली भेल तऽ देखू होलिओमे हमरासभकेँ एकदिन सब खाइ पिएवला अपन सब भेल सम्मत जड़ल तऽ फेर दोसरा दिन अपन होली भेल तऽ अपन बना सोना कऽ सभ खाइ पिए गेलाह फेर हमरासभकेँ एगो पाबनि मने बहुत रङ्गके हमरासभकेँ हिन्दू पाबनि हमरासभकेँ बहुत रङ्गके आबैए तकर बाद जेना दीपावली भेल तऽ दिपोवलीके दिना पूजा पाठ खूब नीकसे अपन कएलहुँ दीपावलीके दिना फेर भेल लक्ष्मी पूजा कएलहुँ भरिदिन सुबहसँ शाम तक ले सहलहुँ फेर रातिमे हमसभ खूब नीकसँ लक्ष्मीजीके पूजा कएलहुँ पाठ कएलहुँ तकर बाद तकर बाद फेर एनाहिते हमरासभकेँ हिन्दू धरम खूब नीकसे हमरासभकेँ होइए आओर मुसलिमके भेल मने मुसलिमके पाबनि खूब ओसब भेल बकरी ईद भेल भेल हसल उसलके भेल एना खूब ईसब भेल हमरासभकेँ हिन्दूमे पाबनि हमरासभकेँ बहुत आबैए तकर बाद तेना छठि पाबनिके बारेमे तऽ बताइए देलहुँ तऽ छठि पाबनिके बारेमे बता देलहुँ तेना आसिन मेलाके बारेमे बता देलहुँ तकर बाद चौरचन पाबनिके बारेमे बता देलहुँ कि हमरासभकेँ एकदिन भेल पाबनिके निपा पोती भेल तकर बाद ओकरा बनल खीर बनल पूड़ी बनल सब चढ़ै छनि सब पाबनि हमरा हिन्दू पाबनि बहुत नीकसँ होइ छै तकर बाद इहे हमरासभकेँ बहुत रङ्गके पाबनि आएल जेना पाबनि केलिए